हैल्लो हाल ठीक ऐ तुस सनाओ सतसंग जाना आक्खेआ थुआढ़ै अच्छ अच्छा ते फ्ही किन्ने बजे हारे चलचै सतसंग होना इक डेढ़ बजे स्टार्ट अच्छा अच्छा चलनेआं कोई इक बजे हारै हां ते फ्ही लैगे केह् कुतै दुकान ऐ इत्थे फ्रूटे आह्ली हां वा ओ करना नी फ्ही सतसंग ऐ फ्रूट गै लेने पौंदा कुसे दे घर भगवान अग्गे मत्था टेकना फ्ही उत्थै चढ़ाने वी पौंदा नी हां ते फ्ही तां हैं अच्छा हांआं लेई लैन्ने आं फ्ही और आंढियें गोआंढियें बी आक्खी लैओ ओह् फ्ही दिक्खनेआं सोचनेआं सनानेआं फोन करियै फ्ही तुसें हां फ्ही सनाने आं फोन करियै ते फ्ही त्यार गै रवेओ इक डेढ़ बजे तक टैम होई जाग पंज बजे टैम लग्गी गै जंदा फ्ही केह् पता हू'न बनानी गै होनी सतसंग करा दे धाम तै करनी गै होनी

ठीक ऐ करने आं फोन फ्ही सनाने आं तुसें ए खरी फ्ही सनानी आं फोन करियै ठीक ऐ